میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے میں بچپن سے کرکٹ دیکھتا آیا ہوں اس میں چھکے چوکے لگتے ہیں تو بہت دل خوش ہوتا ہے عام طور پہ میں کرکٹ دیکھنا ہی پسند کرتا ہوں کھیلنا پسند نہیں کرتا ایک بار کھیلنا چاہا لیکن چوٹ لگی تب سے پھر دوبارہ نہیں کھیلا میں عام طور پر کھیل کو دیکھنا ہی پسند کرتا ہوں